असां घर में मंझदि जो वधीक त तर डोडा फुलका पचाईंदा आहियूं भाॼी कंदा आहियूं जीअं भाॼी में सेहल भाॼी थी रस आलू थिया तंहिंसां गॾु वाङण टक थिया या भिंडियूं सुकियलु या गॾु में भाॼी कंदा आहियूं तंहिंसां गॾ असां फुलका डोडा पचाईंदा आहियूं ऐं वरी हुनसां गॾु जीअं सलाद थियो त हुओ कटंदा आहियूं वंगी थी मूरी थी या जेको बि तेॾीमहिल मिलंदो आहे उहो कंदा आहियूं जे मौसम में या वरी दुध गर्मी आहे दुध ठाईंदासीं ॾही हूंदी त ॾही या केॾीमहिल राइतो ठाहींदा आहियूं ऐं असां मंझदि जे टाइम में ईअं ईअं सुकियल भाॼी केॾीमहिल कंदा आहियूं जीअं वाङण पटाटो थी वियो या वरी सिंगियूं मिलियूं त सिंगियू जी भाॼी कईसीं गुल गोभी तरियोसीं असां ईअं मंझदि जे टाइम फुलकनि सां इहेई भाॼी कंदा आहियूं ऐं वरी असांजी राति जो ईंदा जो राति जो असां ज्यादातर दालि चांवर ई कंदा आहियूं मंझदि जे टाइम असां घटि कंदा आहियूं ऐं राति जो जीअं दालि चांवर थिया पालक चांवर थिया या केॾीमहिल कढ़ी चांवर थियासीं हुनसां गॾु असां पापड़ खीचो त तरंदा आहियूं ऐं केॾीमहिल केॾीमहिल असां सुकियल भाॼी बि कंदा आहियूं जीअं दालि सां गॾु केॾीमहिल भिंडियूं तरंदा आहियूं या वरी हिंग आलू थिया त आलू तरे छॾींदा आहियूं या केॾीमहिल सिंगियूं कंदा आहियूं थूम में सुकियल हूंदी आहे भाॼी त दालि सां सुकियल भाॼी थींदी आहे या वरी चिप्स खीचो तरंदा आहियूं ऐं वरी असां अम्ब जो हूंदो आहे जीअं गर्मीअ जो मौसम आहे त राति जो दालि चांवलनि सां गॾ अम्ब कटंदासीं ऐं हुनखां पोइ वरी असां राति जो बसि ईअं कंदा ई आहियूं इहेई चांवर ई थींदा आहिनि त बसि